अह ओइ खामानि बिराथ हेबि जादोंना बिजि जादों दामानि बेखायनो फनखौ थाब हमनो हायाखै आं माथोमोन अह अह अह दे अह अह जागोन दे लाबो ओइ फिसा थुइनथि टाउजेनसो लाबोफाखा फैनायाव आरो ओमफ्राय फरायसानि माबा नांगोन डुकमेन्सफोर जि दङ बेखौ लाबोफाजोबबानो जाबाय जेनेबा या मार्कसिट आर इनिफ्राय जि जायखिया फारटिखुलार मा दे बेखौ गासिखौबो फाइलआव सोनानै लाबोफाबानो जाबाय अह आरो जोंनियावथ' उम अह औ फिसफोरा एसे आलादा आलादा जायो गावबागाव डिपारमेन्टनिया गाबागाव इदि आलादा आलादा दंखायो आरो जोंनिया टिसारसफोर दङना गोबां टिसारसफोर दं हस्टेल फेसिलिटियाबो दङ दे हस्टेलाव थाबाथ' आर फिसआ एसे आरो बारा नांगोन बेखौ नों फैबाथाय रायलायसै औ हस्टेलनिया आलादा जागोन आरो स्कुलनिया आरो आलादा जागोन बेखौ फैबा रायलायनोसै जायखिजाया गाबोन नङाबा सबनो हायोबा फै दा नै एडमिसननि टाइम जादों नालाय गोबां फरायसाफोरा सोलिगासिनो नै गोजान गोजाननि स्टुडेन्टफोर दं लास्ट डेट हिसाबै औ लास्ट डेटआथ' नै जानुवारिनि थारथि थारथियावनो लास्ट खालामदों आरो एनिया अह अह थारथिखौनो लादों दा नैबेनि आगोलावनो आं गासैखौबो एडमिसननि माबाखौ फोजोबनो नागिरदों ओंखायनो इसि थाब फैनो नाजादो इन्ट्रेन्स लानाय अह इन्ट्रेन्स लानाय जागोन अह इन्ट्रेन्स लानांगोन बिदि इनट्रेन्स लानानैसो जों एडिमसनखौ होनाय जायो बेखौ इनट्रेन्सनि बाथ्राखौबो नै नोंथाङा फैबा जों रायलायनोसै मानो होनबा आजिखालि दानि स्टुडेन्टफोरा मोजांनि सायाव मोजां ओंखारदों ना आरो ओंखायनो इन्ट्रेन्स लानानै लानाय जायो आरोखि जों एडमिसनखो जागोन दे फैबाथाय आरो इसि सावरायलायबावसै ओरैनो गामिया नोंथांनिया बाक्सायावनो गोलैयो ना लोक्षि बाजारावसो थिगैनो दं दे अह दे औ फन खालामहर ओम ओम जागोन दे औ कनटेक खालामनानै फै मालाबा आरो आंबो थाया आरो अफिसयै बेलेगआव थांनो गोनां जायो ना ओंखायनो फन खालामना फैबानो जाबाय फैबाथाय ओह दे जागोन दे औ दे औ दे औ जागोन दे